हेल' औ नोंथाङा गुवाहाटियाव थायो दा न अ बै आच्चा बै बे माने आङो अवेडिंनि थाखाय बाल्ब अरडार खालामगोमोन थारमाने ओरैनो बै आंनो माबा नांगौ बियारबो नांगौ उइसकिखौबो नांगौ आरो औ ओमफ्राय दा अआइनखौ नांला ओहो बियार आरो उइसकि ओरैनो बियारा कारटनाव बेसे बथलनिखौ नांगो औ बथलनिखौनो एइट हान्ड्रेड न ओमफ्राय उइसकि आलाय

ओरैनो बै नाम्बार अवान एम सि डुयेलस फोरा बेसे लै कारटनाव फुल फुलखो नांगौ हाफखौ नाङा फुलखोनो नांगौ आच्चा फाइभ थावजेन्ड जाहैगोन ओमफ्राय दा जुदि नोंथांनियाव जोङो बै उइसकि कारटनखो जोङो ओरैनो आठथा कारटुनसो जोङो अरडार खालामगौमोन आरो मोनगोन न माब्ला नांगौ माने दा बै मार्साआव मार्सनि फार्स्ट सप्तायाव आव नांगौ जोंनो आं नोंखो कनटेक्ट खालामफिनगोन डेटखो ओमफ्राय ओ मेकडुयेलसखो एइट कारटन आरो बियारा बियाराबो एइट कारटनखोनो नांगोन ओमफ्राय इसे आंनो डिसकाउन्ट आव जाबावगोन न उनावथ' जानाय नङा न अ एसे एसे डिसकाउन्टआव अ एसेब्लाबो डिसकाउन्ट खालामना होदो नङा होमब्ला नोंथांखो आङो दा दसे उनाव थानानै उनावहाय कल खालामफिनगोन हो माला नांगौ जायो आं डेटखौ खोनथाहरगोन औ दोन